میں نے فلپ کارٹ ایپ سے ایک موبائل فون منگوایا تھا جو کہ مجھے بہت پسند آیا ہے کیوں کہ اس کا ڈیزائن اس کی قوائلٹی بہت اچھی تھی اس کا کلر بھی بہت اچھا تھا اور وہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا اور موبائل فون ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل بھی ہوتا ہے کیوں کہ ہمیں اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو ہمیں زیادہ تر کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمارے سارے کام فون سے ہی ہو جاتے ہیں اگر ہمیں کہیں جانا ہو تو ایک کال کر کر آپ ٹیکسی کو بلا لیتے ہیں ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اس ٹیکسی کے ذریعے سے اور ہمیں اسکول یا کالج وغیرہ میں اگر کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا یا پھر کوئی چیپٹر میں سمجھ نہیں آیا اسکول یا کالج میں تو ہم اس کو موبائل فون پر نکال کر دیکھ سکتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھ سکتے ہیں جس سے ہمیں ہر ایک لائن سمجھ میں آ جاتی ہے ہر ایک ٹاپک اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے اگر ہمیں کبھی کچن میں کوئی کھانا بنانا ہو اور ہمیں اس کو اچھے سے کر کے بنانا ہو ٹیسٹی کر کے بنانا ہو اس میں سب کو پسند آئے تو اس کی ریسپی بھی اب موبائل فون پر دیکھ سکتے ہیں بہت ٹیسٹی ٹیسٹی کھانا نکل کر آتا ہے اس کی ریسپیز سے نکل کر آتی ہے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں جس سے ہمارا کھانا بھی ٹیسٹی بن جاتا ہے ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے موبائل مجھے اس لیے موبائل فون بہت پسند ہے